आङो न'आव ओंख्रि सङो एखम्बा एखम्बा बे संनाय समाव जोबोत आंनि संनायखौ नख'राव जानो मोजां मोनो बिनिखायनो न'नि मानसिफोरा आंखौ ओंख्रि संनो थिनो एखम्बा समाव आंखौ नोंना ओंख्रि संनाया गोथाव जायो नोंनो सं होननानै बुङो बिनिखायनो आङो सङो अनला अनला आरो दाव अनला अनला ओंख्रि संनायाव जोबोत मोजां मोनो आङो अनला